آل پینٹ کا استعمال پہلے کے زمانے میں کیا جاتا تھا اب کے زمانے میں اولڈ پینٹ کا استعمال نہیں کیا جاتا اب اولڈ پینٹ کا استعمال اب بہت کم کرتے ہیں آل پین کا استعمال اب بہت کم ہوتا ہے اب نیو فیشن ہے تو اولڈ پینٹ کا استعمال نہیں کرتے کوئی وہ بٹ ڈجٹ اولڈ پینٹ کا استعمال پہلے کرتے تھے چتر اب تو نیو فیشن ہے اب اولڈ پینٹ کا استعمال نہیں کرتے اور یہ واٹر کلرس واٹر کلرز جو چتر وتر بناتے ہیں اور وہی کلر ولرس جو ہوتا ہے تو کلرس ولرس کرتے ہیں اور اور نیو فیشن میں تو پتہ ہی ہے آل اینڈ پہلے کے پہلے کے زمانے میں یوز کیا جاتا ہے اب کے زمانے میں یوز نہیں کرتے کیونکہ نیو فیشن ہے تو نیو فیشن میں نئی نئی چیزیں یوز کیا جاتا ہے نیا نیا چیز سب اپنے اپنے دماغ سے نئے نئے طریقے نئے نئے طریقے یوز کرتے ہیں اور نئے نئے نیا نیا چیز نیا نیا چیز یوز کرتے ہیں اور اولڈ پینٹ تو پہلے پہلے استعمال کیا جاتا تھا اب نہیں استعمال کیا جاتا اب کے اب کے لوگ اتنا بہت بہت کم کرتے اب نہیں کرتے اب نیا ہے تو نئی نئی چیز استعمال کیا جاتا ہے اور اولڈ پینٹ نہیں کیا جاتا استعمال اب بہت کم کیا جاتا ہے اب جو اب آج کل کے لوگ نا جو جس کا جو من مطلب جو نیا ہے وہی یوز کرتے ہیں اولڈ پین بہت کم کرتے ہیں جو جس کو جس کا من ہوتا ہے وہ کرتا ہے اور جس کا نہیں ہوتا وہ نہیں کرتے کیونکہ یہاں نیا نیو فیشن ہے تو نیو ہی چیز نا چاہیے تو نیو نیو ہی چیز سب اپنا استعمال کرتے ہیں اور یہاں نئی چیزیں استعمال کیا جاتا ہے یہاں نئی چیز ہی استعمال کی جاتی ہے آل پین نہیں ہوتا ہے آل پین کے بارے میں کیا اور واٹر کلرز جو ہوتا ہے وہ پینٹ ونٹ تصویر وصویر بنانے میں تصویر وصویر جو بناتے ہے وہ کلرس ولرز لے کے وہ تصویر وصویر جو بناتے ہے وہ اس میں کیا جاتا ہے اور ہمارے جو چتر کلا اور جو کلرس ولرس لے کے جو کلر ولر کرتے ہیں اور چتر وتر جو بناتے ہیں وہ واٹر کلرس اٹر کلرس اسی میں استعمال کیا جاتا ہے وہی اسی تصویر وصویر بنانے میں یوز کرتے ہیں ہم آل آل پینٹ آل پینٹ جو پہلے کیا جاتا تھا اب نہیں کرتے کیونکہ آج کا آج کل نیو فیشن ہے تو اسی لیے نیو چیز استعمال کیا جاتا ہے واٹر کلر جو تصویر وصویر جو بناتے تھے وہی تصویر وصویر بنانے میں یوز کیا جاتا ہے